योग करण खां पोइ मूंखे ॾाढो ई ॾाढो ई फ़ाइदो थियो आहे पहिरीं मां ॾाढी ई मोटी हूंदी हुअमि पर मां जॾहिं खां योग करण चालू कयो तॾहिं खां धीरे धीरे धीरे धीरे मुंहिंजो वज़न घटिजंदो वियो आहे पहिरीं मुंहिंजो हिकु सौ हिकु किलो वज़न हुओ ऐं हाणे मां ॿ सालनि खां योग कयां पई त मुंहिंजो वज़न घटिजी करे सठ किलो थी वियो आहे मां चालीह किलो वज़न घटायो आहे घटि कयो आहे त योग करण सां मूंखे घणे ई फ़ाइदा थिया आहिनि जीअं त मूंखे थायरॉइड जी बि बीमारी हुई त योग करण सां उन में ॾाढी ई मूंखे जीअं गोरियूं न वठणियूं पवनि तीअं थी वियो आहे न त त मूंखे रोज ज्यूं टे गोरियूं वठणियूं पवंदियूं हुयूं पर जॾहिं खां मां योग करणु चालू कयो आहे तॾहिं खां थायरॉइड घटिजी घटिजी बिल्कुलु न जे बराबरि थी वियो आहे ऐं मां मोटी थी वई हुअमि त मूंखे उथण वेहण में ॾाढी ई तकलीफ़ थींदी हुई पर योग करण सां मुंहिंजो शरीर ॾाढो ई सुठो बराबरि थी वियो आहे त योग करणु ॾाढी ई सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे त घणे ई फ़ाइदा थिया आहिनि तव्हां बि योग करे पंहिंजे शरीर में घणे ई फ़ाइदा आणे सघो था मूंखे योग करण सां नज़र मुंहिंजी ॾाढी ई घटिजी वई हुई त मूंखे चश्मो अची वियो हुओ चश्मे सां बि मूंखे एॾो ॾिसण न ईंदो हुओ पर मां योग कयो अखियुनि जा खे योग में ई आणियो त मुंहिंजे चश्मे जो नंबर बि घटिजी वियो आहे मुंहिंजो चश्मे जो नंबर छह थी वियो हुओ पर हाणे घटिजी करे ॿ नंबर थी वियो आहे त योग हमेशह कंदा ई रहो कंदा ही रहो